جی ہاں ہم نے اپنے مدرسے میں سائنس اور تاریخ ہند پر جو کتاب پڑھی ہے اور ابھی جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں ہندوستانی سائنس دانوں کے بارے میں ہم کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کے حالات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان کے حالات تھے کس طرح ان کی تمام سائنس دانوں نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح ان کے سامنے پریشانیاں آئیں اور ان تمام سائنس دانوں نے حالات کا سامنا کیا اور تمام پریشانیوں کو اور تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کس طرح بڑی محنت اور لگن کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ہندوستان کے اتنے بڑے سائنس داں بن گئے اور پھر سائنس داں بننے کے بعد انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی فلیڈ میں کون سے کارنامے انجام دیے یہ تمام باتیں اور تمام سائنس دانوں کے بارے میں ہم ہم کو یہاں پڑھایا جاتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے میرے استاذ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو تاریخ میں بہت ہی زیادہ مہارت حاصل ہے اسی طرح وہ اور بھی ہندوستان کے مشہور لوگ کے بارے میں ہم کو بتاتے رہتے ہیں ابھی ہم نے جو سائنس دانوں کے بارے میں پڑھا ہے اور ہندوستان کے جن مشہور سائنس دانوں کے مختلف شعبوں میں اہم کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا نام روشن کیا ہے اور ان کے بارے میں مختصر معلومات میں دیتے رہا دیتے رہا ہوں سی وی رمن ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور سائنس داں گزرے ہیں جنہوں نے رمن اے کفٹ دریافت کیا تھا اس دریافت کے لیے انہوں نے انیس سو تیس میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا جس کے بعد ہندوستان کا نام بہت ہی روشن ہوا اور پوری دنیا میں لوگوں نے مانا کہ ہندوستان میں بہت ہی مشہور سائنس داں ہیں اور ان کا کام روشنی کے بکھرے بکھرنے کے عمل اور اس کے اثرات پر تھا ہم اپنے جواب کو مختصر کرتے ہوئے اب صرف اے پی جے عبد الکلام آزاد کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اگر سارے سارے سائنس داں کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت وقت لگ جائے گا اے پی جے عبد الکلام آزاد ہمارے بہار کے ہمارے ملک ہندوستان کے ایک بہت ہی زیادہ مشہور سائنس داں گزرے ہیں جو ابھی موجودہ وقت کے مشہور سائنس داں تھے وہ انجینئر بھی تھے اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے گیارہویں صدر پر بھی تھے ان کو میزائل میں میں میزائل مین آف انڈیا کا لقب بھی دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی میزائل پروگرام میں ایک اہم رول ادا کیا تھا اے پی جے عبد الکلام آزاد ہندوستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میدان میں اہم کارنامے انجام دینے والے شخص ہیں ان کی پیدائش پندرہ اکتوبر پندرہ اکتوب پندرہ انیس سو اکتیس میں تمل ناڈو میں ہوئی تھی اور ان کی وفات ستائیس زولائی دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی اے پی جے عبد الکلام آزاد صاحب اپنے تعلیمی زندگی کے دوران ان سائنس میں کافی دلچسپی رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ آگے چل کر ایک بہت بڑے سائنس داں بنے اے پی جے عبد الکلام آزاد نے بھارت کے سائنسی پروگرام میں نمایاں کارنامے انجام دیے ان کی قیادت میں ہندوستان نے کئی اہم میزائل تیار کیے اسی طرح اے پی جے عبد الکلام آزاد صاحب دو سو دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار سات تک ہمارے ملک ہندوستان کے صدر رہے اے پی جے عبد الکلام آزاد کو ان کی مختلف خدمات کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا کیونکہ انہوں نے ہم جیسے بہت سارے طلبہ کو بہت کچھ سکھایا ہے